जोंनि चिरां डिसट्रिक्टआव सावस्रि बिफाननि जेरै माखासे नांगौबायदियै सोरखारिनि गबार्नमेन्ट हस्पिटाल गैया बांद्राय गैया जेरै दङबाबो एसे गोजानाव माखासे रिमटेड एरियाफोर दं सिरां डिसट्रिक्टनिनो आनदाराव गोग्लैनाय जेरै दागगारि देवस्रि बेफोरबायदि जायगाफोराव बिराद उसुबिदा जानानै फैदों बे जायगाथिंबो मोनसे जोंनो हस्पिटाल मोनोमोनब्ला एबा देहा फाहामसालि सावस्रि सुबिदाफोर मोनोमोनब्ला आं एसे मोजांसिन मोनगौमोन जेराव जोंनि सादारन सुबुंफोरा एसे गेजेर थाखोनि एबा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा लांलाय लाबोनायनि एसे प्रब्लेम जायो मानो होनोबा रां रुपानिबो माखासे जेंनायाव गोग्लैयो बेनिखायनो

आसाम सोरखारि एबा भारत सोरखारा नायनानै जोंनि जायगा जायगा बबे बायदि जायगायाव नांगौ बेबायदि जायगायाव सावस्रि सावफारि मायारि सुबिदाफोरखौ लानायाव खामानि मावलाङोब्ला मोजां जागौ जेरै डक्टर आगोराला हस्पिटाल बेबो एसे जोंनि गोजान जायो आरो गबार्नमेन्ट मेमरियेल हस्पिटाल थुक्राझार बेहायबो माखासे बुस्तुफोरखौ मेसिनफोरा दङ नाथाय बेहाय जोंनि खायफा मानसिफोरा रां गोनांफोरावल' ट्रिटमेन्ट लानो हायो नाथाय एसे गेजेर थाखोनि एबा गोरिब मानसिफोरा बेहाय फाहामथाय लानो थाखाय माखासे प्रब्लेमफोर जायो जेरै रां बेहाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोबां बिबांनि फिस नांगौ जायो बिनिखायनो रां रुफा गैयैनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानायाव माखासे जेंनाफोर सोमजियो